पुराणे वक्तु में माइयुनि खे कोन्ह पढ़ाईंदा हुआ ऐं माइयुनि जी का बि पहिचान न हुई न हुई शादीशुदा माईअ खे पहिचान हू उनजे घोटि सां थींदी हुई ऐं कुंवारी छोकिरी जी पहिचान हुनजे पीअ सां थींदी हुई इनकरे माइयुनि जी पहिचान कोन्ह हूंदी हुई पुराणे वक्त में जाति ते बि भेद भावु थींदा हुआ ऐं ग़रीबनि खे उन्हनि जे हक खां परियां रखियो वेंदो हो ग़रीबनि खे पढ़ाई बि कोन्ह मिलंदी हुई पहिरें समय में छोकिरी खे पैदा थींदे ई मारे छॾींदा हुआ छो त पुराणे समय में दहेज जो बोझु ॾाढो हो हीअ बोझु माऊ पीअ कोन्ह खणी सघंदा हुआ इनकरे पहेिरें ई छोकिरी जे पैदा थियण ते ई उनखे मारे छॾींदा हुआ